हैलो हैलो सर एक मेरे को लोहे का दरवाज़ा बनवाना था अभी क्या प्राइस चल रहा है लोहे का सेवंटी फाइव है अच्छा तो छ बाई दस का दरवाज़ा कितने किलो का बनेगा समथिंग हाँ हाँ अच्छा है हाँ तो कितने दिन में रिव्यू होगा अच्छा अच्छा अच्छा इसके लिए डिलेवरी आप एक ही दाम दरसल दुकान से लाना पड़ेगा ठीक है चलो सर अच्छा ठीक है ठीक है